جی ہلو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب میں افسر احمد بول رہا ہوں جی جی ہاں بالکل موبائل کی دکان ہے جی جی بالکل ہماری دکان پہ آپ آ سکتے ہیں آپ کی ساری سویدھا ساری پرابلم سولو کر دیں گے موبائل آپ کو ریپئرنگ بھی کرنا ہے اور لینا بھی ہے نا تو تو ہمارے دکان پہ آپ آئیے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سارے کام کو حل کر دیں گے کوئی دقت نہیں ہے کوئی بھی شکایت ہوگی تو پھر اس کو ریٹرن کر دیا جائے گا ہماری دکان تو ابھی کافی مشہور ہے تو آپ ہماری دکان پہ پہنچیے لوکیشن معلوم ہے کیا آپ کو تو لوکیشن نہیں معلوم ہے تو لوکیشن میرا ہے پورنیہ لائن پورنیہ لائن بازار ٹھیک ہے وہاں آ کے پہنچیے پھر میں وہاں سے آپ کو ریسیو کر لوں گا ہاں سیدھا ہمارے دکان پہ پہنچیے موبائل کی سروس تو میرا تو بہت اچھا ہے کوئی دقت نہیں ہے اس میں اگر کوئی پرابلم اگر بعد میں آ جاتی ہے تو پھر میں اس کو پھر سے ریپئر کرتا ہوں اس کو میں جی سیدھی ہو جائے گی اس کی جو پریشانی ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر اس کا بھی پریشانی دور کر دیا جائے گی ہوں

ہاں جی جی وہ بھی ہو جائے گا ہمارے دکان میں سب کچھ اویلیبل ہے جیسے آپ کو پارٹ چینج کرانا ہو یا پن وغیرہ چینج کرانا ہو یہ سب دور ہو جائے گی ہوں

ہوں تو کافی چیز بہترین ہو جائے گا دس پرسنٹ ہے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جیسے چوبیس کا واٹ ہے میگا واٹ کا ہے ایک سو بھی واٹ کا ہے تو آئیے ہمارے دکان پہ آپ آپ کی ساری پرابلم کو دور کر دیں گے ٹھیک ہے نا ہاں پھر بات کرتے ہیں کیوںکہ ابھی کسٹمر آ کے آئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی دکھلانا ہے سامان ہوں ہوں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں پھر آئیے دکان پہ آپ کی ساری پرابلم کو دور کر دیں گے نہیں نہیں جی اب تو اب تک تو کوئی شکایت نہیں ملی ہے آئیے آپ کی پرابلم سولو کر دیں گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے جی السلام